حیدر آباد میں سب سے پہلے تو یہاں کے جو روڈ ہیں گلیاں ہیں بہت چھوٹے ہیں اور ڈرینج کا پانی ہمیشہ بہتے رہتا کونسی گلی میں سے جاؤ ڈرینج کا پانی بہتے رہتاں صرف جو مشہور مقامات ہے نکلس روڈ وغیرہ اور حمایت نگر ویسے جگہوں پر ڈرینس سسٹم اچھا ہے لیکن اولڈ سٹی میں حیدر آباد میں چار مینار کے پاس کا جو پرانا شہر ہے وہاں پر جو ہے گلیاں بہت چھوٹے ہیں اور ڈرینج بہتے رہتی اور جو ہے ٹرافک کی بہت زیادہ رہتی میں یہی اپیل کروں گا نمائندوں سے